बा दिसेम्बर जिगुजौ गुजि थाम मे नै रोजा जिसे जानुवारी नै रोजा नैजिथाम गु जुन नै रोजा नै जि जुलाइ नै रोजा ब्रै